पैह्ले ते साढ़ा रेयासी बिच्च मतलब जादा रेस्टोरेंट नेईं हे खिच्चियै एक्क रेस्टोरेंट हा ते हून ते बड़े सारे रेस्टोरेंट खु'ल्ली गेदे न जियां साढ़े कालेज दे कोल इक खु'ल्ली गेदा हा पैह्ले जेल्लै अस स्कूल जंदे हे असें जाना पिंक डोर हून ते कालेज कोल इक खु'ल्ली गेदा कालेज दे बाह्र बी इक कैंटीन ऐ उस उत्थै बी जन्ने आं ते जेल्लै अस पैह्ली बारी गेई ही ना मैं जेस रेस्टोरेंट पैह्ली बारी मैं गेई ही पिंक पिंक डोर हां ते नेईं शिवा रेस्टोरेंट गेई ही ते उत्थै दे ना मिगी जेह्ड़े उनें रेटिंग ही ओह् बी बड़ी हाई ही उस ओह्दा मोमो शोमो दा जेह्ड़ा रेट रक्खे दा हा ओह् बड़ा जादा मैंह्गा हा लेकिन जेह्ड़े अरोड़ा आह्ले ना ओह् चीज बी स्हेई बनांदे न ते उं'दा रो रेट बी जेह्ड़ा ऐ घट्ट ऐ लेकिन जेह्ड़े शिवा आह्ले न उं'दी पैकिंग स्हेई होंदी लेकिन एह् ऐ कि उं'दा जेह्ड़ा मटीरियल ऐ ओह् इन्ना टेस्टी नेईं होंदा ते ना ओह्दा मतलब रेटिंग बड़ी मैंह्गी ऐ ते मैं ते अपने दोस्तें गी ओह् आह्ला रेस्टोरेंट प्रैफर करना चाह्न्नी आं जित्थै दी रेटिंग बी मीडियम ऐ ते बनांदे बी शैल न